ہیلو وعلیکم السلام جی میڈم آپ سے ایک جانکاری لینا تھا کہ آپ کے دکان میں کیا کہتے ہیں سارے دوائیں اپلبدھ ہیں مجھے پیر میں نہ ایک زخم ہو گیا ہے جو بہت درد کرتا ہے اور ہفتوں سے وہ زخم ہے اور نہ بڑھ رہا ہے نہ چھٹ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے یہاں دوا مل سکتی ہے میں مقدسہ بول رہی ہوں ان سے کیا کہتے ہیں میرے نام کا انشورنس بنا ہوا ہے تو انشورنس پالیسی کے ان جی بس وہ بتاتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیے ہمیں کہ انشورنس پالیسی کے تھرو آپ جی مجھے فیور کا بھی دوا چاہیے اور زخم چھوٹنے کا بھی دوا چاہیے میرے نام سے انشورنس پالیسی ہم لیے ہوئے ہیں اس کے تھرو آپ کے یہاں دوا مل سکتی ہے کیا اچھا تو آپ کے یہاں چھوٹ بھی ملتا ہوگا دوا لینے پہ تو کتنا پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے دوا لینے پہ اچھا دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور کیا کہتے ہیں انشورنس پالیسی والے کے لیے بھی دس پرسینٹ ہے کیا اس کے لیے بیس پچیس پرسینٹ ہوگا میڈم ہم کو نہ کمزوری بھی بہت لگتا ہے اس کے لیے آپ کے یہاں دوا اپلبدھ ہے کیا ٹھیک ہے میڈم تو کل ہم آپ کے دکان پہ آتے ہیں اور یہ ساری دوائیں لیں گے ٹھیک ہے تھینک یو ٹھیک ہے تھینک یو